हमारे प्रदेश की संस्कृति के हिसाब से सूट और साड़ियों का प्रचलन जाता है जिसकी वजह से मैं सूट बनाना और ब्लाउज वग़ैरह बनाना जानती हूँ मैंने सिलाई सीखी है जिससे मैं उस सूट में कुछ डिज़ाइंस ब्लाउज में कुछ अनोखी डिज़ाइन डालने के लिए मैं जैसे किसी फ़ोटो से और यूट्यूब्स के थ्रू किसी सर्च इंजन के थ्रू कुछ डिज़ाइंस देखती हूँ जिससे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ और कुछ डिजाइंस में किसी ग्राहक या किसी दोस्त की मदद ले के भी बनाने की कोशिश करती हूँ बनाती हूँ कुछ डिजाइंसों के लिए मैं अपने दिमाग़ से ही सोच के उन चीज़ों को बनाती हूँ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि वो बनने के बाद कैसा आता है और हमारे संस्कृति के हिसाब से कपड़ों का प्रचलन जिस हिसाब से उसको बनाने में क्रिएटिविटी क्या है क्या बनाना है कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ में अपने दिमाग़ से भी सोचती